पेन हम खरीदलहुँ एकटा हमरा पेन रखने छी बच्चेसँ एकटा नीक जेटर इएहमे हम परीक्षोमे दै छी इएहमे हम अपन कॉलेजो अबैत छी इएहमे हम चिठ्ठियो लिखैत छी जे अपन फाइन ताइन एकटा हम फिक्स कयने छी इएह से जेटरे टासँ लिखब आओर कओनो चीजसँ नहि लिखब बहुत सुन्दर छै देखैयोमे अहाँकेँ देखैमे नीक कम दाम पन्द्रह रुपैआ दाम छै